وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ یس یس بولیں او کتنی زمین چاہیے سر آپ کتنی زمین لینا چاہتے ہیں دو بیگھہ چاہیے اچھا سر آپ یہ زمین کہاں لینا چاہتے ہیں شہر میں لینا چاہتے ہیں ٹاؤن میں لینا چاہتے ہیں اچھا لکھنؤ شہر میں چاہیے ہاں او دو بیگھہ ہاں اچھا آپ کا بجٹ کتنا ہے سر کتنے میں مطلب دو بیگھہ آپ لینا چاہتے ہیں لیجیے سر

اچھا اچھا سر سنیے سر سنیں سنیں سنیں ایک منٹ سر سر میں آپ کو بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے کہ آپ گھر بنانے کے لیے چاہیے تو دو بیگھہ زمین لینا چاہتے ہیں وہ بھی لکھنؤ شہر میں تو سر آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو زمین کی قیمت چل رہی ہے وہ کافی مہنگی چل رہی ہے تو یہاں پر بیگھہ جو ہے ایک بیگھہ آپ کو ایک بیگھہ ہی آپ کو چار لاکھ میں ملے گا اب چار لاکھ میں دو بیگھے کی بات کریں تو سر آپ کو بتا دوں کہ ادھر کی زمین کافی مہنگی بکتی ہے چوںکہ ادھر جو زندگی گزارنے کے جتنے اسباب چیز مہیا چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں مہیا ہے ادھر مطلب کالج اسکول ہاسپیٹل اور اسٹیشن وغیرہ ساری چیزیں وہاں ہیں دیکھیے سر ان چیزوں کی وجہ سے

اوکے سر میں آپ اوکے سر ایک منٹ سر اوکے سر سنیے سر میں ایسے سر ایک منٹ سر یہ رہی یہ ریٹ یہ ریٹ کی یہ ریٹ کی یہ ریٹ کی بات ہم آفس پہ بیٹھ کے اچھے سے کر سکتے ہیں سات لاکھ آٹھ لاکھ جو بھی ہو آپ آفس پر آئیں آفس پر بیٹھتے ہیں اطمینان سے پھر ڈسکس کر لیں گے کہ کیا ٹرن ہے کیسی زمین لینی ہے کہاں پہ لینی ہے اور کتنے میں لینی ہے بیٹھ کے بات سر دیکھیے آپ جانتے ہوں گے کال سر کال پہ بات فائنل نہیں ہو پاتی ہے کال کال پہ سے آدمی بچے صحیح سے صحیح سے نہیں سمجھ سکتا اس لیے آپ آفس پہ آئیں اور آفس سے اچھے سے بات کریں بیٹھ کر اطمینان سے تو اچھا رہے گا آپ آفس پہ آئیں آپ اوکے سر دیکھیے سر آپ آپ کو زمین لینی ہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ زمین لینے ہی کے لیے کال کیے ہیں تو سنیے آپ کو آپ کو دو بیگھہ زمین ساڑھے سات لاکھ میں ملے گی سر کافی مہنگائی کا زمانہ اوکے سر اوکے ٹھیک ہے آپ آفس پہ آ کے بات کریں اوکے آفس پہ آ رہیں آپ اوکے اوکے تھینک یو